असांजे घर जे आसे पासे में त काथे म्यूज़ियम कोन्हे पर कोने में म्यूज़ियम आहे असां सभु गॾु जी करे सॼी फैमिली उते म्यूज़ियम में वियासीं ॾिसी करे त एॾा हैरानु थी वियासी उन आर्टिस्ट त ईअं एॾा मस्तु ठाया हुया त लॻन ई न पिया त इहे पुतला आहिनि हथु लॻाइण खां पोइ तुर जो लॻनि पिया पर साम्हूं खां केरु ॾिसे त ईअं लॻे पियो त जीअरो कोई इन्सानु ई बीठो आहे हर को माण्हूं उन्हनि सां फोटूं कढाए रहियो हुयो महात्मा गांधी इन्हनि जा झूना जेके आर्टिस्ट आहिनि अमिताभ बच्चन थिया सलमान खान थिया शाहरुख खान थिया इन्हनि सभिनीनि जा बि उते पुतला ठहियलु पिया आहिनि हर को माण्हू ईअं फ़ोटू कढाए करे हर कंहिंखे ॾेखारे पियो थो त असां फिल्म स्टार सां गॾजी आहे रहिया आहियूं पर केरु बि विश्वासु न करे सघंदो की उहो उन सां बीठल न आहे हर कंहिंखे लॻे पियो त ॼणु त उहो उन सां मिली करे आयो आहे एॾो त सुठो म्युज़ियम ठहियलु आहे जंहिंजी का हदु ई न असां सभु ॾिसी करे जाम ई जाम ख़ुशि थी वियासीं